फूलों को फूल तो सभी पसंद है सारे फूल अच्छे होते हैं लेकिन सभी फूलों में मुझे लगता है जो पूजा में चढ़ने वाला फूल वह काफ़ी प्यारा लगता है मुझे जैसे गेंदे का फूल हुआ गेंदे का फूल पीले रंग के नारंगी रंग के होते हैं जो कि भगवानों के चरणों में चढ़ते हैं उन्हें उगाना लगाना मुझे पसंद है क्यों क्योंकि उसे करना आसान है हमारे लिए सबसे कठिन तो मुझे गुलाब की खेती लगती है जो कि पूरे साल पर्यंत व्यक्ति काम करता है और ठंडी आने पर ही उसे उसको फल मिलता है लेकिन गेंदा ऐसा है साल भर में आप कई बार लगा सकते हैं कई बार उसके फूल निकाल सकते हैं मार्केट में उसको बेच सकते हैं और गेंदे का फूल वह फूल है जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है भले ना महँगा बिके लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाला है और फूलों को तोड़ना उसकी सेवा करना फिर उसको समय पानी देना उसको खाद देना फिर उन्हें तोड़कर और अपने मालाओं में पिरोना फिर उसे बाजार बेचना ये काफ़ी अच्छा कायक्रम है इसका इससे हमें जो भी धन प्राप्त होता है हम उसे अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं